आमचे गोंयांत वेर्णा हांगा खूब व्हडलो रेसींग इवेंट जाता खुबशे रायडर देशा भायले आनी देशांतले गोंयांत येतात रेनी रेसींग करच्या पयली तांकां खूब प्रॅक्टीस करची पडटा आनी तांच्या वांगडा कांय उपघात जालो कांय पडले मिन जाल्यार थंय एम्बुलंस उपलब्ध आसता थंय जेवणा खाणाची वेवस्था केल्ली आसता आनी थंय खुबश्यो गाडयो ज्यो खूब कमी आसा त्यो पोवपाक मेळटा जशे की आर वन एच टू झॅड एक्स टेन आर आनी खुबश्यो भायल्यो गाडयो पोवपाक मेळटात आनी जो मॅच जिकता तो सोगल्यांक पार्टी दिता थंयसर बरो डीजे मिन सोगलें आसता थंय गाडी चलोवपाक खूब मजा येता